सुखाड़ मौसममे अपना पेड़ पौधाके देखभाल हम अपना पम्पिंगसेट या बोरिंग से कुछो से पानी पटाके करइ छी जैसे ज्यादा सुखाड़ पड़ जाइ छै तऽ पानीके स्थिति नऽ रहै छै धरती से जलन आबे लागै छै तऽ इहे स्थितिमे सुबह शाम पानी पटाबै छी जब पूरा गिला हो जाइ छै तब पानी बन्द कऽ दै छी खराब मौसम जब होइ छै जब जादा गर्मी पड़े लगै छै तऽ ओ स्थोितिमे की करै छै छोटा छोटा जे बिआ बोयले रहै छिऐ तऽ ओकरा सबकेँ की होइ छै कि पन्नी से अच्छा से ढक दै छी ताकि ओहिमे जादा गर्मी नऽ लगे जादा ओहिमे धुप नऽ लगे जादा धूपो लगला से पौधा खराब हो जाइ छै एहिके कारण की करै छिऐ ओकरा खर पतवार रहै छै उसे भी ढक देली या पन्नी प्लास्टिक खरीदके लैली ओहिसे अच्छा से तरह से ढकके रखली जादा देखली जादा वरसातमे भी जादा पानी पड़े पर देखै छिऐ कि पौधा सब छोटा छोटा बीज सब रोपले रहै छी ओ सब खराब हो जाइ छै ओकरा लेल की करै छी कि पन्नी से ढक दै छी कि जादा पानि न हो साइड साइड से क्यारी नाला बना दै छिऐ चिर दै छिऐ कि ओहिपर पानी नऽ जाए ऊँच जगह बना दै छिऐ ओहिपर ई हो जाएके चाही सुखाड़ जब पड़े लगै छै तऽ ओहिमे पानि पहिले जब देखै छी मौसम खराब बरसातके मौसममे की करै छी जे अहाँ ऊँच देखै छी जमीन ओहिपर जाके बिआ बोएली ताकि ओहिपर पानी नऽ टिकल जे भी पानी टिकल तऽ ओ अपना जितना पानीके जरुरत है ओ रहलक बाँकि निचे गिर गेलक नाला बना देली चिर डेली ओ पानि सब अपना चल गेलक